हाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे दर्शनीय स्थल है और पर्यटकों के लिए घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है जिसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर बालाजीपुरम मंदिर है जिसे भारत का पाँचवा धाम कहा जाता है यहाँ पर श्री रुक्मिणी बालाजी मंदिर की मूर्ति स्थापना है और यहाँ पर जनवरी महीने में मेला लगता है जे जिस मेले में काफ़ी सारे दूर दूर से लोग आते है और एक अलग ही आनंद उठाते है उस मेले का और दूसरी बात करूँ तो मैं इधर बैतुल से सारनी रोड पर अपना चिखलार करके है जहाँ पर पानी के झरने वगैरह देखने को मिलेंगे आपको वहाँ से अगर थोड़ी दूर चला जाए तो एक हनुमाल डोल करके एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर लोग बच्चों के साथ फैमिली के साथ में जाकर टाइम बिताते है और वहाँ पर हनुमान जी का काफ़ी बड़ा मंदिर है जो मनमोहक दृश्य को लुभाता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुकरुखामला भी एक अच्छा हिल स्टेसन है जहाँ पर अंग्रेज के ज़माने से काफ़ी के बाग़ान वगैरह लगाए गए हैं जो दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते है और वहाँ पर एक पवन चक्की वगैरह का भी माहौल और नज़ारा देखने को मिलता है और हमारे बैतुल के पास ही एक चंडी माता का मंदिर भी है जहाँ पर लोग अपनी ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाने से उनकी काफ़ी सारी मनोकामनाऍं पूरी होती है ऐसी लोगों में आस्था है और विश्वास है तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते है और अपने मनोकामना बोलते है वहाँ पर जो पूरी भी होती है और अच्छा लगता है वहाँ पर लोगों को और वहाँ पे हर इतवार के दिन और बुधवार के दिन वहाँ पर मेला लगता है और काफ़ी संख्या में लोग लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है वहाँ पर जो एक आस्था और विस्वास का प्रतीक माना जाता है जिसे तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में और भी दर्सनीय इस्थल है जैसे जमसौरी का मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर चमत्कारिक हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते है वहाँ पर भी शनिवार के दिन मेला लगता है और रुकने की अगर व्यवस्था वहाँ पर अच्छे से की गई है होटल वगैरह और खाने के लिए भी अच्छे से होटल वगैरह रेश्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है जो हमें भी अच्छा लगता है और पर्यटक का मनोरंजन भी हो जाता है तो काफ़ी अच्छा महसूस करते है वह लोग भी